समय के साथ हिन्दी भाषा में कई महत्वपूर्ण बदलाव और सुधार हुए हैं जो विभिन्न भाषा और सँस्कृति के प्रभाव से प्रेरित हैं जहाँ कुछ प्रमुख बदलाव का विवरण लिया गया है शब्दावली में वृद्धि अँग्रेजी फ़ारसी अरबी पुर्तगाली और अन्य भाषाओं से कई शब्द हिन्दी में अपनाए गए उदाहरण के लिए अँग्रेजी में ट्रेन टेलीविजन कम्प्यूटर आदि सब हिन्दी में सामान्यत उपयोग में हैं व्या व्याकरणीय सँरचनाओं में परिवर्तन अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण हिन्दी व्याकरण में ही बदलाव आया है जैसे अँग्रेजी के प्रभाव से हिन्दी बाकी की सँरचना में मालूम मामूली परिवर्तन देखा जा सकता हे नई शैली और साहित्य का उदय विभिन्न साहित्य और विभिन्न सँस्कृतियों से प्रेरित होकर हिन्दी साहित्य में कई शैलियों जैसे उपन्यास लघु कथा नाटक आदि का विकास हुआ है तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली विभिन्न प्रौद्योगिकों विज्ञान के विकास के साथ नई वैज्ञानिकों तकनीकी बदलाव शब्दावली हिन्दी में शामिल हुई है जैसे इन्टरनेट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आदि में व्या और सन्चार माध्यमों का प्रभाव टेलीविजन रेडियो सिनेमा और इन्टरनेट जैसे माध्यमों में हिन्दी भाषा के प्रसार और इसके प्रयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन माध्यमों में हिन्दी को आधुनिक और सरल बनाने में मदद की है सामाजिक और सँस्कृति प्रभाव हिन्दी भाषा पर विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक सामाजिक ओर साँस्कृतिक आन्दोलनों का प्रभाव भी पड़ा है जिससे हिन्दी में नए शब्द और अभिव्यक्तियाँ शामिल हुई हैं शिक्षा और अनुसन्धान शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और अनुसन्धान ने हिन्दी भाषा के सम्बन्ध बनाया है विभिन्न भाषाओं और सँस्कृतियों के अध्ययन ने हिन्दी में भाषा भासाई समृद्धि लाई है समग्र रूप से हिन्दी भाषा का वर्तमान स्वरूप विभिन्न भाषाओं और सँस्कृतियों के सम्पर्क और उनके प्रभाव का परिणाम है कि जिसने इसे अधिक समृद्ध लचीला और व्यापक बनाया है